आङो गोदोनि जाथाइ गोदो जोङो उन्दै समावहाय जोंहा बे गामियावहाय मोनसे जाहा बिलो दंमोन ना जाग्रा बिलो बे बिलोआवहाय जोङो गोबां ना सिंगि मागुर खुसिया बायदिसिना जों बोखाङो बे समावहाय गोजां बोथोर गोजां बोथोर समावनो बे बिलोआव बयबो ना हमो बयबो गावनि जानाय आदारनि थाखाय सहाय सुङो ना हमनानै बे समावनो दस फन्द्र बोसोर बे समावहाय मोनसे गिदिद बाना फैदों बे गिदिद बाना फैनानै मा जाखो बे बिलोखौ साबफा फबलांजोबदों जोंनि बे ना जाग्रा बिलोखौ फबलांजानानै ओरैबादि खालामदों जालाखाद बिलाखाद जानांदों मानसिफ्रा जोंनि बारि बिथा खुरखादों जोंनि बल फिल्ड खुरखादों जोंनि गोथै फबनाय जायगा बेखौ खुरखादों गासै बे बिलोखौ फबलांजोबनानै हाग्राबारि खालामनानै जोंनि बे थासारिखौ सोलायदों दा जोङो दाबायदियावहाय जोंनि बे ना सारग्रा जिथु बिलोआ थानायमोनब्ला जों दिनैसिम जोङो बे नाजोंनो जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ मोनगौमोन आरो जों बे नाजोंनो जोंनि थांना थानायनि थाखाय जों ओंखाम बोथिसे जोङो जानो हागौमोन दुखुनांथाव बिलो गैयिनि थाखाय बिनि थाखायनो जोङो दुखु मोनदों नाथाय जों बेखौ दुखु मोननाबो राहा गैला मानो होमबा बे इसोरनिसो खामानि मानो होनोब्ला इसोरा जेखौ मावगोन बेनो जागोन ओरैनो जोङो बे बिलोआवहाय जों गोबाव सम बालाबारिजों मोगा मोगि जानांदों एबा खेथि बाथि जेबो मावनो हायि जादों आरो ना खुसिया सिंगि मागुर बेफोर मोननायजों मोनसे सुजुग मानो होमब्ला जोङो बेजों जोङो गोबां जों राहा मोनगौमोन आरो जोङो थांना थाबाय थानो हागौमोन आरो जोंनि खाथियाव थानाय बिलो थानाय मोनब्ला जोङो मोनसे मुंदांखा जोंनि मुगा गामियाव एबा बेहेर गामियाव बेहेर दं होननानै जों खोनानो मोनगौमोन बेखौनो आङो बुंनानै आङो दोनथ'बाय आंनि सल' बाथाखौ